हैलो बबलू हैलो निशू हैलो निशू जी सनाओ तुसें केह् चाहिदा वुटीक च नमस्ते जी तुसें केह् चाहिदा साढ़ी वुटीक च अच्छा

अच्छा बाल स्ट्रेट करने मतलब कि इक होंदा निं अजकल केह् आखदे कुड़ियां ब्वाय कट बी करांदियां न बाल स्ट्रेट बी करांदियां न अच्छा सादे कटाने न ते कन्नै वी शेप कटाने न कोई गल्ल निं थुहाड़े बाल कटोई जाने न तुस इ'यां बी इन्नियां क्यूट ओ थुआढ़े पर जचने बी न बड़े ओह् अच्छा मेक अप बी करना पर मेक अप तुसें केह्ड़ा में जि'यां द'ऊं चार वैराइटियां दस्सां निं जि'यां बक्खरा बक्खरा होंदा तुसें थोह्ड़ा इ'यां घट्ट घट्ट करना ऐ जां थोह्ड़ा मता करना ऐ जां थोह्ड़ा ओह्दा हां बी होर मता करना ऐ जि'यां इक आई लाईट शेड जि'यां मतलब जेह्दे च थोह्ड़ा थोह्ड़ा मेक अप होना ते तुसें ई जैदा इ'यां नैचुरल लग्गना ऐ नी अच्छा तुसें फाउंडेशन लाना ऐ अच्छा निशू जी एह् फाउंडेशन ते इत्थें नेईं होना पर कोई गल्ल निं थुहाड़े आस्तै अस कल गै मंगाई देगे ते क्योंकि जेह्के साढ़े प्रोडक्ट न जेह्कियां साढ़ियां चीजां न एह् मतियां मश्हूर न ते थुहाड़े आस्तै कल जरूर मंगोआई देगे होर कोई सेवा जेह्की अस थुआढ़ी करी सकने आं हां जी निशू सूट साढ़े कश डोगरी सूट न पंजाबी सूट न अच्छा अजकल जेह्के बच्चे जेह्के होर जेह्के मते लांदे ओह् जेह्के वैस्टर्न सूट न सारें कश अच्छा होर साढ़े कश जींस बगैरा एह्बी रक्खा ऐ असें तुस कोह्का लैना पसंद करगियां अच्छा सलवार सूट लैना अच्छा लैंह्गा लैंह्गा बी परांदा अच्छा परांदा हां परांदा बी ऐ डोगरी परांदा ऐ साढ़े कोल होर निशू परांदा जी जी जी हां जुत्तियां बी साढ़े कश त्रै चार किस्म दियां न तुसें कोह्की जुत्ती लैनी इक होंदी प्लेन इक होंदी थोह्ड़ी शैल ऐ निं इक होंदी थोह्ड़ी ओह्दा शा जैदा शैल होंदी तुसें कोह्की लैनी जेह्की बिल्कुल प्लेन ओह् लैनी ऐ कोई मसला निं इत्थै है गै अ'ऊं तुसें गी दस्सनी आं अगर तुसें ई पसंद औग दस्सगी अगर तुसें पसंद औग तुस जरूर लैएओ होर बाकी हां हां निशू जी सबकिश ऐ जी जी जी है ऐ शुक्रिया थुआढ़ा केह् आखदे तुसें जे जे समान आखेआ एह् सारा मंगोआया जाह्ग तुसें दस्सेआ जाह्ग शुक्रिया निशू ठीक ऐ निशू ओह् ओह्बी ओह् बी अ'ऊं मंगोआई देगी तुसें ई ठीक ऐ चलो शुक्रिया शुक्रिया निशू